लालू यादव बहुत किछु कै रहल छै विकास करै छै लालू यादवके बेटा बनलै लालू यादव तऽ करिके आब बैठिए गेलै आब ओकर बेटा करि रहल छै कि धिआपुताके पढ़बै छै तऽ आब रोजी रोटी देबऽ नौकरी देबऽ ई करबै ओ करबै कि कहै छै जतना जे पढ़लकै सभकेँ नोकरी देबै विकास बनेबै खे अथी रसीद कटबैमे कऽ वला रसीद कटेबै ई करबै ओ करबै दुइ हजार रुपा आब लोकके देबै गृहस्थ आदमीके देबै दुइ दुइ हजारके देबै घर देबै ई करबै ओ करबै से कहै छै आओर देतै तब ने लेकिन विकास कहै छै करबऽ आओर कएलकै से कहै छै आब करतै नहि करतै लालू यादवके बेटा लालू यादव तऽ कएलकै करतै आओर लालू यादवके बेटा आब करै छै धिआपुताके डिब्बा डुब्बी दै छै पढ़बै लिखबै ले शर्ट दै छै ड्रेस दै छै टोपी दै छै किताब देलकै पानी पिए आओर ले दै छै बैग देलकै हेबे चाउर दालि मिलै जे छै से ओ आब बैग दिए लगलै लालू यादवके बेटे दै छै आब देखहो एहन बिहारमे लोक आब करै छै आब करतै तब ने बैग दै छै थैला दै छै नाङ्गर लुल्हके वएह साइकिल दै छै रिक्शा दै छै बहुत किछु करै छै वृद्ध आदमीके रूपा दै छै मसौमातके दै छै वृृद्धाके दै छै कम्बल दै छै जतना जे होइ छै ई लालूके बेटे दै छै आओर तऽ के देतै इएह ने देतै इएह जब ठड़ा कएलिए दै छै सभकेँ सब दै छै लालू यादवके बेटा दै छै आब सब दै छै तब अपन दै छै मोदी तऽ नहिए किछु कएलकै ई लालूके बेटे दै रहल छै विकास बनै रहल छै सबकिछु दै छै घरो देतै जतना जे होइके होतै करै छै लालूके बेटा बाथरूम उथरूम सबकिछु दै छै बेगूसरायमे नल उल सबकिछु सबकिछु कै रहल छै विकास करै छै जतना जे होइ छै विकास करै छै गाछी बिरिछ सबकिछु दै रहल छै लोकके फ्री मे वृद्धाके रुपैआ दै छै रुपा दै छै वृद्धाके साड़ी साया ब्लाउज दै छै कम्बल ठण्डीमे कम्बल दै छै बूढ़ाके बूढ़ीके एतना दै छै एतेक तऽ विकास करै छै आब कतेक विकास करतै आगाँ करबे ने करतै आगाँ जे लोक भोट देतै तऽ आगाँ बढ़ेतै कि करतै एखन जब एतना बढ़बै छै तऽ आगाँ तऽ भोट जेना देने जएतै विकास बढ़ेने जएतै लोक भोट देने जएतै जितेने जएतै सरकारो जेना विकास बढ़ेतै तेनाहिए ने लोको बढ़ेतै नहि ओ बढ़ेतै तऽ लोको नहि बढ़ेतै एनाहिए एनाहिए बात होइ छै विकास करबे करतै मोदी कि करलकै नहि कएलकै मोदी आओर विकास लालू तऽ करै जरूर छै लालूके बेटो करलकै करबे करतै तऽ